नमस्कार दोस्तों आप सभी को एक प्यार भरा नमस्कार जी मैं अभी जो है आप से अपनी जो लास्ट बुक मैंने पढ़ी थी उसका एक्सपीरियंस आप से सेयर करने वाला हूँ जो मैंने अपनी लाइब्रेरी में लास्ट बुक जो पढ़ी थी वो थी द साईकोलॉजी ऑफ मनी जो जो साईकोलॉजी ऑफ मनी है ईट ईज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक रिलेटेड टू द मनी एंड ईट टेल्स अबाउट हाउ टू कन्संस एंड डील्स विथ द मनी और ये जो बुक है ये इतनी अच्छी बुक है कि मैं आपको क्या बताऊँ जो मेरा जो अनुभव है ये काफ़ी इस बुक को मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कि कहीं ना कहीं आप अगर फिनांसिअल फील्ड से रिलेटेड हैं या फिर नहीं रिलेटेड हैं आप को ये बुक पढ़नी ही चहिए ये जो बुक है वो इंग्लैंड के जो कोई रोबर्ट कियोसॉगी की इनकी बुक है जो पैसो से ही जो हमारा ले दैनिक जीवन में लेन देन होता है जो हमारा मनोवैज्ञानिक जो पैसों के बारे में जो विचार होता है ये उनको क्या करता है वो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर डायरेक्शन और सही वो देता है कि जो आम आदमियों में पैसों को ले कर काफ़ी कंफ्यूजन है कि मतलब लोग इतने कम समय में अमीर कैसे बन जाते हैं और लोगों के पास इतना बेशुमार पैसा है हमारे पास क्यों नहीं है तो इन सब जो आप की विचारधारा हैं जो आप के कन्संस हैं इस बुक को पढ़ने के बाद आप के जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और इस इस बुक की तो मैं क्या बात करूँ इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बुक्स इन नियर एबाउट नाइंटी एट टू नाइंटी सेवेन और जो ये ये बुक है इस बुक में ना सिर्फ़ हमें पैसों के रोज़ाना मंदे और फ्यूचर पॉसिबिल्टीज़ और जो हमारे दैनिक जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं पैसों को ले कर फिनांसिअल जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं और इतने अच्छे अच्छे सजेसन्स दिएं हैं कि इन इस बुक की मैं जितनी डीपली में मैं तारीफ़ करूँ उतनी कम है क्योंकि इस बुक का जो मुझे मेन फैक्ट जो मेरे दिल को टच कर गया कि मतलब कोई भी सामान जो स बाहर का जो बर्गर हो गया वो कुछ लोग क्या करते हैं देख रहें कि वो बीस रूपये का है तो उसे तुरंत सोचते हैं कि यार ये बर्गर तो इतना सस्ता कैसे मिल रहा है मुझे इसे लेना ही चाहिए कुछ भी करे लोग सस्ती वाली चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं तो लोग क्या करते हैं वो बीस वाले जो बीस रूपये का बर्गर मिल रहा है तो उस बीस रूपए वाले बर्गर को ख़रीद के खा लेते हैं तो इस जो बुक का फैक्ट है उसमें ये बताता है कि जो सड़क के बगल में जो बीस रूपये का बर्गर बेच बिक रहा है वो सिर्फ़ ना हमारे पैसे को बर्बाद करता है बल्कि हमारे जो बीस रूपये गए उससे कहीं ज़्यादा वो हमारे शरीर को नुक़सान करता है और शरीर की कीमत कहीं ना कहीं हमारे जो पैसे हैं उस बीस रूपये से ज़्यादा है तो लोग क्या करते हैं वो सोचते हैं कि मैंने तो ये बीस रूपये में ही एक अच्छा बर्गर ख़रीद लिया लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो बंदा जो है वो बाहर में बीस रूपये का ही बर्गर क्यों बिक रहा है और कहीं ना कहीं बाहर में ही तीन सौ रूपये का भी बर्गर मिलता है और बाहर सड़क के किनारे जो बीस रूपये का बर्गर मिल रहा है उसको ख़रीद कर खा लेते हैं तो द द मोरल ऑफ द स्टोरी जो है ये ये है कि हमें सिर्फ़ किसी सस्ती चीज़ के पीछे उसकी कीमत देख कर नहीं भागना चाहिए उसके फ़ायदे क्या है नुक़सान करते हैं जैसे कि वो बीस रूपये का बर्गर सिर्फ़ ना हमारे पैसो की हानि करता है बल्कि हमारे जो हेल्थ है हमारा जो डाईजेशन है उसके ऊपर कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट करेगा और बाकि जो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस है ये इस बुक को ले कर काफ़ी अच्छा है तो आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट यू शूड टू मस्ट रीड दिस बुक इन योर लाइफ